स्कूल के समय में मेरा पसंदीदा विषय कला और अंग्रेजी था कला मुझे बहुत पसंद था क्योंकि मुझे अलग अलग प्रकार की कलाएँ बनानी बहुत अच्छी लगती थी और साथ ही साथ मुझे ये इसलिए पसंद था क्योंकि इसमें अलग अलग हम रंग भी भर सकते थे मुझे रंग भरना बहुत पसंद था जैसे कि कभी पेंसिल वाले रंग कभी मोम कलर वाले रंग कभी पानी वाले रंग कभी पेंट वाले रंग इसलिए मुझे ये बहुत पसंद था और अंग्रेजी मुझे इसलिए पसंद थी क्योंकि मुझे कोई भी चीज नया नया सीखने में बहुत अच्छा लगता था और अंग्रेजी में हमें कुछ हमेशा नया सीखने को मिलता था क्योंकि उस समय अंग्रेजी का बहुत विकास नहीं हुआ था इसलिए हमारे विद्यालय में उसकी पढ़ाई कम होती थी और मैं उसके लिए ज़्यादा इच्छुक रहती थी